अहाँ सब की करै छी अहाँ सबके रातिमे हमर गाड़ी चोरी भऽ गेल अहाँ सब देखै नहि छियै देखै हमरा पता लगा कऽ बताबू हमरा बहुत दिक्कत होइया गाड़ी सँ ओहिके कारण अहाँ सबके पते होयत गाड़ी बिना कोनो काम नहि होइ छै चौराहा सँ गाड़ी चोरी भऽ गेल कोना कऽ आबू बहुत परेशानीमे पड़लहुॅं चोरी भऽ जाइया देखियौ कनि की दिक्कत हइ की कहलियै ठीक हम छी ठीक हइ पता लगेबे टा करबै नहि आओर दिक्कत नहि हइ नहि कोनो दिक्कत अहाँ सब कहलहुॅं रातिमे ठीक ठीक नहि कोनो गाड़ी गाड़ी मिलत तब ने बुझब जे मिलै हइ ठीक हइ ठीक छै कहली ने अहाँ देखरेख करैत रहबै ठीक छै ठीक छै गाड़ीके पता लगा कऽ नहि गाड़ी दिक्कत तऽ अहाँ सबके रहैत अहाँ सबके रहैतमे चोरी चपाटी होइ छै इएह दिक्कत छै ठीक छै नहि आओर दिक्कत नहि हइ नहि आओर सब दिक्कत नहि हइ नहि आर कोनो बात तऽ नहि छै ठीक ठीक छै